तऽ दीदी बिहार मे इएह प्रयोग छै जे माने जेना मधुबनी गेलहुॅं तऽ ऑटो सँ जाइ छी तऽ बिहार मे तऽ ट्रैन छै नहि मधुबनी से पकरू जेना सिमरिया जाउ तऽ ओ ट्रैनसे जाउ आ बिहारमे जे अहाँ घुमबै जेना झंझारेपुर भेल तऽ अना अहाँ ऑटो से जाउ बस से जाउ जेकरा अपना पास मे गाड़ी साधन छै दीदी तऽ ओ अपना गाड़ी से जाइ छै जेकरा साधन नहि छै तऽ ऑटो लाए ठार रहु आ ऑटो रुकाउ तब ऑटो पर चढ़ि कऽ जाउ तऽ बिहार मे तऽ इएह साधन छै आओर बिहार मे की साधन रहते एहि लए कऽ आओर बाहर जाउ जेना एतए सँ सकरी जाउ तऽ फेर बसे सँ जाउ ओतए ट्रैन पकरू तब लोक जइया कलकत्ता तब जइया पंजाब तब जइया बम्बइ तब जइया दिल्ली तऽ जइया तऽ एमहर बिहार मे अखन ट्रैन के नहि छै दीदी कोनो साधन वएह बस ने तऽ ऑटो ने त जेकरा अपना गाड़ी छै तऽ गाड़ी तऽ नहि चला सकैया दूर दूर सफर मे लग सफर रहलै तऽ अपन मोटर साइकिल के प्रयोग केलक दूर सफर रहलै तऽ ऑटोये सँ केलकै किया तऽ मोटर साइकिल के आइकाल्हि मे बड दुर्घटना छै तऽ ताहि लए कऽ जे सोचै वला रहै छै तऽ कोनो डराइते चलबै छै जे नै सोचै वला रहै छै से ऊटपटांग चलेलक तऽ ओ अपना जान सँ गेल